हेल' ओइ आदा हाब दाखालि नोंनि दखाननिफ्राय आं स'समा गोदान लाबोनाया होइद गाज्रि जाबायलै पावारा एसे खमद्राय हरदों नोङो नङा नङा माने बेखौ एसे चेन्स खालामजागोनना खालामजाया औ माने आंनि मेगननि पावारजों एडजास्ट जायाखै थारमाने औ एसे दाखालि आं जे नोंथांनिफ्राय लाबोदोंमोन दा बेनिफ्राय एसे बां एसे गोबांसिन पावारखौ नांगोन आंनो एसे नाय औ इस बे दामैनो हरफिनदोब्रा नायनि आरो जिनिसआ मोजांब्लाथ' आं एसे बारायनानै होजागोन दा स'समायासो नोंनियाव दाख्लै स'समानि मडेलफोरखौ आं बारा मोजां मोजां नुबोआखै ए गोदान लाबोदों नामा ए आरो बे फ्रेमआ फ्रेमआ एसे मोजां कुवालिटिनिखौ नांगोन दै औ बे दाख्लि दाख्लि जे नोंथाङा हरदोंमोन ए फ्रेमआ एखदम गोरलैद्राय ए औ फ्रेमआ'थ' एसे गिदिर ओमफ्राय पावारा दाखालि बे नोंथाङा जे हरदों बेनिफ्राय एसे देरसिनखौ हरदो एसे बांसिन पावारखौ औ औ दा बे आंनि मेगननि पावारजों गोरोबो आरोखि हो औ दा माब्ला थांनो आंलाय गाबोन लोगो मोनगोनना मोना दखाना खुला थागोनना थाया गाबोन दे बिदिब्ला आङो गाबोन सारिथासोआव थांनायसै दे सारिथा बा साराय सारिथा आं सहैगोन औ औ दा जायखिया नोङो दखानाव थाब्लानो जाबाय

दे हामबायसै होमब्ला दे गाबोन थांनायसै आङो